एक लाख पचास हजार सात सौ नब्बे दो लाख पिछत्तर हजार दो सौ सत्तर चार लाख नब्बे हजार आठ सौ पच्चीस छे लाख पैंसठ हजार दो सौ तीस आठ लाख पच्चीस हजार तीन सौ अस्सी